मां सौराष्ट्र जे काठियावाड़ में रहंदी आहियां मां हिक सिंधी महिला आहियां असांजे सिंधीअ में दाल पकवान बसर वारा पकौड़ा कढ़ी चांवर साई भाॼी तांहिरी मिठी कोकियूं बसर वारी कोकियूं मालपूरा सयूं इहे ठहंदियूं आहिनि असां वार त्योहार ते इहे पक प ठाहे करे पाण में घर में खाईंदा आहियूं असांजे काठियावाड़ जा मशहूरु व्यंजन अ गाठिया जलेबी ढोकला ढोकरी मेसूं मोहन थाल वणेला गाठिया सेव टमेटनि जी भाॼी मानियूं वग़ैरह प्रसिद्ध आहिनि